आतां बरोवपाचें म्हणलें जाल्यार हांव जेन्ना के जी वन नर्सरी जेन्ना आशिल्लें बालवाडी तेन्ना हांव इंग्लीश मिडियम आशिल्लें पूण के जी टू जें म्हजी अपर लोवर के जी जें कितें म्हणटात पळय तें तें हांवें कोंकणी भाशा मंडळ विद्याभवन कोंकणी शाळेंत केलें तेन्ना म्हाका ज्यो चार वळी ज्यो आशिल्ल्यो आंब्या कितें वाऱ्या वाऱ्या यो यो पान पडल्यार तुका आंबो पडल्यार म्हाका चार वळी इतल्यो भावल्यो की म्हाका कळुकूत ना की हांवें म्हजी कविता बरोवपाक सुरवात केली एक म्हणून दाखयता एक दोन तीन चार झाडार बसले कावळे आपड बॉम्ब मारतकच उडून गेले सगळे ही कविता म्हजी पयली चार पांच मदींची एक आशिल्ली पूण मम्मा म्हणटा की हांव एक जन्मल्लेंच कवी म्हूण कित्याक हांव एक तेन्ना म्हजे कांय बरोवपाक हांवें सुरवात करुंशे म्हणजें कोंकणीक एक टच म्हणून आसता पळय तो हांवें दिवंकूच नाशिल्लो केन्ना हांव कविता बडबडटाले की बाबू खाता लाडू तो खाता गोड गोड लाडू मागीर तो पडटा दुयेंत पडटा अशें तरेन हांव कविता बडबडाटलें मम्मान त्यो बारीक बारीक बरोवन दवरिल्ल्यो पूण जशें जशें वा वाडपाक लागलें म्हणजें म्हजें शिक्षण वाडलें तशें जाणून जावपाक लागलें म्हज्या कुशीक खूब विचार आसात विचार आसात आनी ताका हांवें मांडपाक जाय लोकां मुखार कित्याक जे म्हजे विचार आसात ते दुसऱ्यांचे वेगळे आसुंकूय शकता आनी जशें की झाड तें झाड जरीय निर्जीव आसलें तें सजीव आसता ही एक कविता हांवें बरयिल्ली मागीर चवथेक आसतना म्हाका खूब प्रोत्साहन मेळ्ळें कारण तेन्ना एक हांवें अशी एक कविता बरयिल्ली देवा म्हाका मदत कर आनी त्या कवितेक ती कविता ताचो एक मुद्दो असो की आवय बापाय कडेन वेळूच नासता भुरग्यां कडेन आनी भुरगें बाबडें सादेंशें उरता ताका कितें सांगपाचें आसता ताका शाळेच्यो गजाली सांगपाच्यो आसतात आनी कोणाच्यो गजाली सांगपाच्यो आसतात पूण कांयच करपाक मेळना म्हणून तें सामकें बेजारता आनी तें म्हणटा देवा प्लीज वण्टीक म्हजे कडेन उलोवंक शिकय न्हय म्हजे कडेन गार्डन ना पाको ना भाग ना कांय ना एटलीस्ट म्हजे कडेन उलोवंक शिकय वण्टी म्हजे कडेन उलयतलीं न्हय हें हांवें चवथीक आसतना म्हणिल्ली ती तेन्ना सुनाप्रांतान संदेश प्रभुदेसाय तेन्ना एडीटर आशिल्लो तेन्ना तांकां खूब आवडिल्ली ती कविता आनी तांच्यानी ती पयल्या पानार छापून हाडली आनी ताच्या मागीर ताचेर कॉलम जाले आनी म्हाका तांणी सोनाटा वॉच काय टायटन वॉच दिली तांच्यानी म्हणजें प्रोत्साहीत करपाक थंयच्यान म्हजें बरोवप चड जालें